हलो हलो सर नमस्ते हलो सर नमस्ते मां सैजानन जूनागढ़ जे सर्दी चौकिस्तान मां थी ॻाल्हायां असांजे आसे पासे में ई किना छोकिरा गंदी हरकतूं केॾीमहिल निकराऊं नि पोइ छोकिरिन सां कनि ता मां वई आहियां त मूसां बि अची किनी हरकतूं कंदा आहिनि अने निकिरिणु ॿाहिरि ॾाढो ॾुखियो थी वियो आहे त असांजे लाइ कुझु व्यवस्था कयो त इहा फिरकी छोकिरिन जी माइन जी बंदि थे सैजानन जी चौक मां हा त जो भाॼी वठण बि वेंदा आहियूं त जोशी पर आहे उते हा उते बि जेॾीमहिल भाॼी वठण वेंदी आहियां त उते किना छोकिरा ॿीठा हूंदा आहिनि जेके माइयूं उतां निकिरंदियूं आहिनि उननि खे ॾिसी उहे इशारा कंदा आहिनि सीटियूं वॼाइंदा आहिनि किनो किनो ॻाल्हाईंदा आहिनि हा त छा आहे पर रोज जी प्रॉब्लम आहे सभिनि सां जेके बि उते निकरन थियूं इन शाम जे वक़्तु सुबूह जे वक़्तु त उन्हनि सां ईअं थींदो आहे अने छोकिरियुनि सां त जाम थींदो आहे हा सभ अने उते ई स्कूल बि आहिनि त उते छोकिरियूं वेंदियूं आहिनि कॉलेज बि आहे त उन्हनि छोकिरियुन सां त इलाही थींदो आहे त

त उए बि ईअं चवनि थियूं पाण खे त असां इनखे पुलिस में फरियादु करे अचूं त असां हिकु अर्जी पत्र ठाहे तव्हांखे सही करे नि मोकिलींदासीं तव्हां जल्द जे जल्द इनजे बारे में एक्श खण कुझु व्यवस्था कजो त छोकिरियुनि त अने माइन जो निकिरण सहंजो थिए छोकि हिकु भेरो त हिकु छोकिरीअ उननि खे जवाब ॾिनो छोकिरीअ ग़लति च उननि सां उननि सां ग़लति पिया कनि त छोकिरीअ खे छोकिरीअ जवाब ॾिनईंस चईंस असां सां ईअं छोता कयो उनखे मारियईंस बि छोकिरीअ खे त उलटो हुन छोकरीअ खे इलाही किनो ॻाल्हाए मा पथर ॿथर हयनिस त हुन छोकिरीअ जे मथे मां लोही रतु निकर निकरो त उअ हॉस्पिटल में एडमिट थी जी त पोइ वरी ॿ टे ॾींहं बंदि थी वरी छोकरनि साॻी हरिकतु कई हा हा एप्लीकेशन त सर असां अॼु ई मोकिले छॾींदासीं पर तव्हां इन खां पहिरियां ई कुझु व्यवस्था कयो त निकिरण सहंजो थिए माइन लाइ छोकिरिन लाइ हा हा सर तव्हां तव्हांजो धन्यवादु महीने में जल्दी ई कुझु एक एक्शन खणिजो